सोनभद्र ज़िले में सिर्फ कुछ ही परोपकारी या सामुदायिक संगठन है जिनमें से एक का नाम प्रभा सामुदायिक संगठन है यह जो प्रभा सामुदायिक संगठन है यह लोगों की बहुत ही अलग अलग तरीकों से मदद करता है जब किसी भी व्यक्ति को किसी भी चीज़ की कमी या फिर कभी कभी उसे धन की कमी भी हो जाती है तो इस दौरान सामुदायिक संगठन एक ग्रुप बना करके उस व्यक्ति को धन प्राप्त कराते हैं जिससे की वह व्यक्ति अपने कार्य को आसान तरीके से कर सके ऐसे बहुत सारे सामुदायिक संगठन के कार्य होते हैं जो की एक ग्राम एवं सभा में करते एवं डालते हैं अगर से हमारे ग्रामीण इलाके की बात की जाए तो ऐसे सामुदायिक संगठन बहुत ही अलग अलग तरीके से सकारात्मक प्रभाव डालते हैं जैसे बच्चों की शिक्षा बुजुर्गों का ध्यान एवं स्वास्थ्य के भी काफ़ी सारे कार्य करते हैं हमारे यहाँ आस पास में सिर्फ एक ही वृद्धाश्रम है जहाँ पर बहुत सारे वृद्ध लोग रहते हैं और यहाँ के बच्चों की भी देख भाल करने की केवल एक ही सामुदायिक भवन है जहाँ पर छोटे छोटे बच्चों को जिनके माता पिता नहीं है उनकी देख भाल की जाती है तथा उनके शिक्षा का भी भरपूर ध्यान रखा जाता है हम प्रतिदिन देख रहे हैं कि घरों से बुजुर्ग लोगों को बेघर करने की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है ऐसे में हमारे यहाँ के वृद्धाश्रम में बुजुर्गों की संख्या भी काफ़ी बढ़ती जा रही है जो की चिंताजनक है जिसके लिए हमारे यहाँ के सामुदायिक भवन एवं कुछ संगठन कार्य करते रहते हैं गाँव में ग्रामीणों में हमेशा ही लोगों को जागरूकता फैलाये रखते हैं कि हमें अपने बुजुर्गों का अच्छे तरीके से ध्यान एवं सम्मान करना चाहिए